जोंनि उदालगुरि जिल्लानि बारहावाया जोबोद मोजां बेयावहाय जोंनो नांगौबायदि जोङो मोजां बारहावा जों मोननो हायो दासान्दै उदालगुरि जिल्लाया मिथिंगानि मोजां बारहावाजों सोलिगासिनो दङ मानोथो दासान्दै जोंनि उदालगुरि जिल्लाया बेबायदि गेदेर टाउन सहर जायाखै गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर जायाखै बा जोंनि साखाथि फाखाथिनि बिफां लाइफांफोरखौ संखार खालामाखै बिनिखायनो जोंनि उदालगुरि जिल्लाया हाजो हायेनजों साग्लोबना थानायनाय जोंनि बे जायगानि बारहावाया जोबोद मोजां बेयावहाय जोङो नांगौबायदि दै मोननो हायो नांगौबायदि मोजां बार मोननो हायो जोङो जोंनि बे उदालगुरि जिल्लानि बारहावाया आबाद आबादारिफोरनि थाखायबो जोबोद मोजां बेयावहाय जोबोद मोजां बार बारो आरो बेयावहाय जोङो बांद्राय जोङो गरम जों मोना मानोना बे उदालगुरि जिल्लायाव गोबां बिफां लाइफांफोर दङ बे बिफां लाइफांफोरनि जाहोननावनो थाखायनो उदालगुरि जिल्लानि बारहावाया जोबोद थाजिम आरो बेयावहाय दैज्लाङाव गोबां अखा फैयो आरो जोंनि बे उदालगुरि जिल्लानि हाखौ थाजिम लाखियो आरो मेसें बोथोराव जोबोद मोजां बार बारो आरो बेयावहाय मेसें बोथोरावबो गोबां बिफां लाइफाङा बिलाइ गोथाङैनो थायो आरो बेयाव रानस्रावनाय बेबायदि गोबां जाया जाय गोबां जायगायाव गोरान रानस्रावनायनि थाखाय गोबां हाद्रि हालाफोर जायो नाथाय जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव बिबायदि गोबां हाद्रि हाला जाया मानोना बेनि सुदेम बारानो गासै हाद्रि हालाखौ दिदोम खालामननानै लाखियो आरो गोजां बोथोराव उदालगुरि जिल्लायाव गोबां गोजांनाय जायो बेयावहाय गोजां बोथोराव गोजाङो आरो मानोना खाथियावनो अरुणाचलनि हाजो आरो लोगोसेनो भुटाननि हाजो थानायखाय जोंनि उदालगुरि जिल्लाया गोजां बोथोराव एसे बांद्राय जों गोजांनायखौ नुयो आरो बेनि जाोंनि उदालगुरि जिल्लानि बारहावाया जोंनि सुबुं माहारिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां बेनि बे बारहावानि थाखायनो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सुबुं माहारिफोरा मोजां स्वास्थ'है थायो बेयाव कार्बन डाइ अक्साइद गेसफोरा गोबां खम बेनिखायनो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि बारहावाया जोंनि सुबुं माहारि बा जिब जुनारफोरनि थाखाय जोबोर मोजां बेयो मोनफ्रोमबो आयदायाव जोंखौ मदद होयो दैज्लां बोथोराव जेब्ला सान्दुं गोसा जायो अब्ला बेयाव गोबां गुसु बार बारो आरो गोजां बोथोरावबो बेबायदिनो गोबां हाद्रि हाला जों नुनो मोना बेनिखायनो उदालगुरि जिल्लानि बारहावाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बेखौ आं जोबोद गोजोन्नाय मोनो मानोना जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव गोबां खारखानाफोर गैया गोबां जिल्लाफोराव गेदेर गेदेर खारखानानि थाखाय बारहावाफोरा गाज्रि जायो नाथाय जोंनि उदालगुरि जिल्लानि बारहावाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बेनि बेयावहाय नांगौबायदि जोंनो मोजां बार होयो अक्सिजेन होयो जाय जोंनि थाखाय गोनांथि बिनिखायनो उदालगुरि जिल्लानि बारहावाया जोंनि जिब जुनार जों सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बेयाव थानानै जोङो जोबोद गाव गावखौनो मोजां मोनो